मेरे द्वारा आपकी कम्पनी में जो ओडर बुक किया गया था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था समय पर जब प्राप्त नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने आपको पोर्टल के माध्यम से फिर से शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उस शिकायत का निराकरण आज तक नहीं हुआ है उसके बाद आपका संदेश आया था कि वेट करें डिलिवरी होने वाली है लेकिन उसके बाद आज दिनांक तक भी डिलिवरी सामान की हो नहीं पाई है तो उस उस उस सामग्री की डिलिवरी कब तक हो पाएगी या उसको ओडर को निरस्त करना है जैसा आप बताएं कि कब तक हो पाएगा